हेलो मुझे मेरा फोन ठीक करवाना है उसकी मेरे फोन की डिस्प्ले काली पड़ गयी है और गिर गया था फोन उसका और पानी में चला गया था फोन इसके कारण उसमें पानी भरा गया कितने में ठीक हो जाएगा ये ओके कर दीजिएगा फिर भी कितने का खर्चा आएगा इसमें मुझे रियल लगवानी है मुझे रियल लगवानी है अपनी डिस्प्ले फोन में ओके लगभग कितने दिनों में ठीक हो जाएगी ये फोन मेरा हाँ और पानी निकल जाएगा उसके अंदर से उसके कारण डेटा डेटा तो नहीं चले जाएगा ना ठीक है ठीक है मेरी मेरी बैटरी भी फू वो पानी भरा गया उसमें भी तो क्या बैटरी भी चेंज होगी हाँ ठीक है मेरा फोन रियल मी का है एट प्रो ठीक है इसमें सारा खर्चा कितना आएगा ह्म्म लगभग चार हज़ार तक की ठीक है मेरी पिन और ठीक करवानी है उसकी पिन पिन कभी कभी चार्ज़ नहीं होती ठीक ठीक है हाँ ला रही हूँ मैं फोन